हँ हेलो अरे सर हम आबि रहल छी कनी एगो डाइभरसन रहै ने ओम्हरसँ कनी चलि गेल रहियै हम भुतला गेलियै रस्ता आब रहल छी हँ दस पन्द्रह मिनट लागि जायत आरामसँ पहुँच जायब अरे सर अरे सर हम बात बुझि रहल छियै बात छै जे हम नए नए ड्यूटी ज्वाइन केलियैहँ ने कनी रस्ता सबके हमरा ओत्ते अनुमान नहि रहैयऽ तै दुआरे कनी हैआ बस आब दस मिनट कनी रुइक जाउ नऽ हम हैआ आइब जाइ छी कनी लोक लाक सऽ पुइछ कऽ आइब रहल छी रस्ते मऽ छी अरे हँ हँ अहाँजे लोकेशन देने छियै से हमरा मिल मिल गेल यऽ आहाँ ई पालिये लोकेशनपर आहाँके ओ केने अइ ने हँ हँ हम ओ अथी कनी जे छै ने से आबि गेल रहियै लेकिन ओ दू गो रोड छलै ने तऽ हम कनी डाइभरसन लए कऽ आगाँ चलि गेलियै तैँ दुआरे नहि तऽ हम पहुँच जैतहुँ ठीक समयपर

आओर हँ हँ हँ सर समझि सकै छियै हम समझि सकै छी हम समझि सकै छी बस हैआ कनी बस एगो लोक छथिन ने हुनकेसँ कनी पुछि कऽ बस पहुँचे रहल छी दस मिनटमे हम पहुँच जायब आरामसँ अरे हँ हँ अरे हँ सर हमरो सबके ड्यूटीके टाइम रहै छै ने हमरो फेर कए गो वापस जेनाइ के रहै छै तै दुआरे हम ई माइण्डमे यऽ हम आरामसँ अहाँके ओतऽ ठीक टाइमपर पहुँचा देब जत्तऽ आहाँके जेनाइ यऽ

हँ हैया हँ हैया हम बस बस आहाँ निश्चिन्त रहू अहाँके ठीक टाइमपर हम पहुँचा देब ओ तऽ कनी हम कनी गाड़ी गलत रस्ता मोड़ि लेलिऐ तै दुआरे हम हैआ जल्दसँ जल्द हँ हँ अरे ओ लोकेशन नै एगो आदमीसँ देखने रहथिन ने हुनकेसँ पुछलियै तऽ ओ कहलखिन ओहे कहलखिन हमरा की यौ आहाँ तऽ आगाँ निकलि गेलियै आहाँके पीछही उतरिके रहए आहाँ जे छै से आगा निकलि गेलियै ओहे कहि कऽ हमरा कहली हम अरे यार लेट भऽ जैतहुँ हमरा बतेलखिन एगो आओर सॉर्टकट छै जाहिसँ आहाँ जेबै ने आहाँ जे छै से तुरन्ते पहुँच जेबै तुरन्ते आहाँ पहुँच जेबै ओ तुरन्त हैआ हम अहाँके दस मिनटमे अहाँके आरामसँ पहुँचाय देब अहाँ टेन्शन किआ लै छी हम पहुँच जायब दू मिनटमे हँ हँ हँ हँ पता अइ सर हँ पता अइ सर की ठीक छै हम हैआ दस मिनटमे पहुँचै छी ठीक छै